कपिलेश्वर स्थान जाय कऽ मन्दिर यऽ भोला बाबाके पूजा करै लए अहाँ कते खनमे गाड़ी लऽ कऽ आयब हम कए कएगो पैसा होयत कतेक पैसा होयत तऽ किए अतेक लेट कऽ रहलहुॅं हँ हम अहाँ जे पैसा कहलहुॅं से हम दै लए तैयार छी लेट किए भऽ रहल अछि जल्दी आउ ने पूजाके समय हमर खत्म भेल जा रहल हन जतेक जल्दी आबि जायब ततेक जल्दी हमरा पूजा करऽ जायब हमरा पूजाके लेट भऽ रहल अछि